हमर सभके संस्कृति बहुत पुरान अछि मतलब युग युग सँ हमर सभके परम्परा मिथिलाञ्चलमे चलि आबि रहल यऽ बहुत नीक परम्परा बहुत नीक संस्कृति हमर सभके यऽ विवाहमे हमरा सभकेँ लड़कीके विवाह यदि होइ छै तऽ सभसँ पहिले तऽ लड़कीके भाई पिताजी होइ छथिन से लड़का ओतऽ घर पर जाइ छथिन बारातीके सङ्ग आनैके लेल आओर तकर बाद हमरा सभकेँ बारातीमे सए दू सए ढ़ाई सए लोक बाराती अबै छथिन तरह तरहकेँ व्यञ्जन नाना प्रकारकेँ व्यवस्था बहुत नीक पण्डाल बनल बहुत नीक सभटा व्यवस्था होइया तकर बाद वर परिछनके विध हमरा सभकेॅं मिथिलाञ्चलमे हमरा सभके संस्कृतिमे शामिल अछि वर परिछनके बाद कनिऑ जे रहै छथिन तिनका आम महु बियाहेके विध महत्वपुर्ण छै जादा महत्व होइ छै अपना सभकेँ ओकर बाद हमरा सभकेँ विवाहमे धोबी होइ छै जे लट धोके कनिऑंकेँ दै छथिन तऽ ई विध हमरा सभकेँ बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण अछि तकर बाद विवाहके उपरान्त सात फेराके रिवाज हमरा सभकेँ होइया बहुत नीकसँ ई पुरा मन्त्रोचारके साथ वेदी पर हमरा सभके जे वेदी बोलैया ओहि वेदीके तरमे हमरा सभके विवाह होइ छै मिथिलाञ्चलमे और विवाह सम्पन्न भेलाके बाद हमरा सभके एकटाजे महत्वपुर्ण रस्म होइ छै ओ होइ छै महुहकके जाहिमे नोक झोक हँसी ठहाकाके सङ्ग सङ्ग महुहकके रीति रिवाज विध चलै छै हमर मिथिलाञ्चलमे विवाहके छै जे परम्परा से चारि दिन तक एकदम एक तरहक रहै छै चारि दिनक विध रहत जे विवाहसॅं चतुर्थी तक केँ रहै छै एहिमे हर दिन साँझमे अहाँकेँ चुमाओन होएत रातिमे साँझकेँ महुहक होयत बहुत तरहके विध व्यवहार जे हमरा सभके संस्कृतिमे जे छै से बहुत पुरान बहुत पूर्व कालसँ चलि आबि रहल छै हमरा सभकेँ संस्कृतिमे